हेल्ल' औ आंनो हाबानि थाखाय बिबार नांगौमोन नोंनि दखानाव दं नामा माब्ला माने गाबोन सम्फोरनोमोन हाबायाथ' बेखौ नांगौ आरो अर्दार खालामनाय जाबाय बेसेबां बेसेबां केजि फालाय बे क'क्राझारावनो ओमफ्राय मा मा बिबार दं नोंनाव आंनो मेरिग'ल्ड ओमफ्राय गलापफोरखौनो मोनबानो जाबाय ओमफ्राय जबा बिबारफोरखौनो मोनबानो जाबाय आंनो गासैबो रंनि बिबारफोरखौनो नांगौ गुफुरखौबो नांगौ गुफुरखौबो ओमफ्राय नङाबा आर्टिफिसियेल बिलाइफोरखौबो मोनबानो जाबाय आरो मोनगोन नामा बेफोरखौ है सेरबासो नांगोनदां

हाबायाथ' नोङो नों न'फोराव साजायनायावबो नांगोन आरो न'आव मन्द'पफोराव माबानायावबो नांगोन आरो गेटआवबो गेटफ्रावबो नांगोन आरो गारिफोर साजायनायावबो नांगोन आरो न'नि बाथौफोर साजायनायावबो नांगोन मेरलायानो नांगौ आरो बुरजा नांगौ बिबारखौ मोनगोन नामा ए होनबालाय जा दङ बेफोरखौनो हरदो औ साजायनायाथ' साजायनायाथ' जोंना न'आबो बांद्राय गिदिर नङा साजायनायाबो बांद्राय एथ' बुरजाखौ जानाय नङादां दस केजि गाहाम पास केजियानो जागोनदां होमबालाय होनबालाय दस केजिफोरखौनो लानोसै नामा होमबा बिदिबासो

औ ए ओमफ्राय एसे खमबा जाया आरो एसे खमबा जाया एसे खम खालामना हरदो एथ' बुरजा बिबार लाबाय नालाय औ औ नांगौबा औ साजायनायाव थोआब्लाथ' उनाव बिदिनो माबाफ्राव साजायनायाव थोआब्ला लायदेरनो हागोन आरो नोंनावनो अर्दार खालामनानै ओमफ्राय आंनोथ' बिदि साननै सानथामनिखौ नाङा खागोदान खागोदान फ्रेसफोरखौनो नांगौ बे फ्रेस नङाबाथ' जाखाया बिदियाव औ

औ औ औ खिन्थु मोजां जाथारनांगोन दै औ मोजांथार

औ औ ओमफ्राय औ दे जाबाय दे